वैसे तो मैंने ए किसी भी गायक के सामने ने कुछ गाया नहीं है और औ उन्होंने किसी ने भी नहीं सुना मेरा गाना और ना ही मैंने उनके सामने कभी सुनाया ना ही वो कभी आए मेरे सामने मैंने हमेशा टी वी पर ही देखा है अगर मुझे कभी गाने का मौका मिले तो मैं हिमेश रेशमिया के सामने गाऊँगी वो बहुत ही अच्छा गाता है और नेहा कक्कड़ भी बहुत अच्छा गाती है उनके सामने भी कभी टाइम मिले तो मैं उनके सामने भी गाना पसंद करुँगी मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना गाना और मैंने हमेशा उनको टी वी पर ही देखा है कभी टाइम मिले कभी भविष्य में कभी ऐसा हो तो मैं उन्हीं के सामने जाना चाहूँगी और उन्हीं के सामने गाना गाना चाहूँगी